भारतातल्यों लागीं लागीं सगळ्योच भाशा संस्कृतातल्यान उगोंग पावलात भा संस्कृतातले बरेंचशे शब्द आमी आमच्या भाशांनी आमकां पळोपाक मेळटा कोंकणींत जर आमी घेतले जाल्या श्वान हांजे हाजो अपभ्रवंश जावन सुणे जो आमी कोंकणीन कुत्र्याक सुणे हो शब्द वापरतात ताच्या नंतर उदक उदक उदकाक आमी उदकच म्हणटात कोंकणीनय आनी संस्कृतानय बी हाज्या उपरांत हाजे नंतर कितलेशेच अशे शब्द आसतलेय बी जे संस्कृतातल्यान आमी घेतिल्लें आसा किंवां अपभ्रंवश जावन संक्रृ संस्कृतांतल्यान आमचे कडेन आयिल्ले आसात ताच्या नंतर इंग्लीश जर आमी घेत न्हीं इंग्लीशाचो बरोंच प्रभाव आमच्या कोंकणीचेर आमकां पळोवपाक मेळटा शिकनाशिल्ले लोक सुद्दां आयज इंग्लीशाचों वापर सर्रास प्रमाण सर्रास प्रमाण करतात बरेंच शें शब्द अशें आसा जे नकळत तांच्या तोंडातल्यान येता तांकांय खबर नास्तले की तें इंग्लीश शब्द म्हूण ताणे आतांच्या पिळगे कडल्यान आयकून तें शब्द तांच्या तोंडार घोळटात आनी तें दैनदीन जी आमी कोंकणी उलयतात तें कोंकणींत भितर ते लोक शिकनाशिल्ले लोक सुद्दां ह्या इंग्लीशाचों वापर करता आनी आमी शिकिल्ले लोक सुद्दां इंग्लीश शब्दांचो वापर आमी आमची भाशा उलयता आसतना खुबशें फावटी करता आत्ता सुद्दां आमी जेन्ना उलयता तेन्ना बऱ्यांचश्या इंग्लीश शब्दांचो वापर आमी केल्लो आसतलोंच आसतलो